हम एवं हमारे घर में सभी लोग जब भी कोई भी मेहमान आते हैं तो उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बात की जाए तो लोग मेहमानों को देवता मानते हैं अतिथि देवो भवः जैसी परम्परा हमारे पूरे भारतवर्ष में चलती हुई आ रही है जो कि सभी लोग मानते हैं हमारे घर में जब भी कोई भी मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उनका आदर ससम्मान से स्वागत करना अपने घर में बैठाना उन्हें सारी व्यवस्था प्रदान करना ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ किया जाता है अगर से हम बात करें तो हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं तो उनके खाने के लिए अलग अलग प्रकार की व्यंजन भी बनाए जाते हैं जैसे मैं बात करूँ तो रोटी घी लगा करके देना अच्छी सब्जी बनाना चावल बनाना जिसमें से मैं कुछ मुख्य खानो के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जैसे छोला पूड़ी बनाना रायता एवं चावल बनाना ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बनाए जाती हैं जो कि मेहमानों को दिया जाता है उनके खाने के लिए